ایک بار میں مسافر ٹرین میں گیا تھا گھومنے ایسے ہی تو بہت پریشانی پڑی سیٹ بک کری اوپر سو رہے تھے کسے جگہ نہیں مل رہی بیچم بچا فل بہت میٹرو اسٹیسن پہ بھی بہت بھیڑ رہتی ہے سوتے رہتے ہیں سب کوئی جگہ وگہ نہیں اور بہت پریشانی آئی کہیں باکس نہیں سب بچم بچا کوئی اوپر لیٹا ہے تو کوئی نیچے لیٹا ہے بس تھوڑے تھوڑے دیر کو سونا پڑتا ہے جب یہ اٹھ جاتے ہیں کیونکہ اتنی بیچ رہتی ہے ہلا گچا رہتا ہے بہت پریشانی اٹھانی پڑی اور اس پانی کسی کو پانی پیو تو پچاس روپیہ پانی پی دیتے ہیں تو غریب کیسے لے گا بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے غریبوں کو بھی غریب کوبھی بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے پانی کپڑے اور اشٹیسنوں پہ سو جاتے ہیں پبلک ایسے ہی تو بیچارے کیا کریں بہت پریشانی ہے میٹرو کے سفر میں بھچم بھچا زیادہ رہتی ہے بہت بالکل ہی اس لیے مجھے بالکل مزہ نہیں آیا بس جلدی سے یہ تھی کہ جلدی سے اتر جاؤں ٹرین سے تو تو میں جلدی سے اتر گیا پھر میں بہت خوش ہوا اترنے کے بعد بہت سکون ملا آرام ملا